मां चित्रहार चित्रनार ठाहिण न ॼाणंदी आहियां मूंखे ख़बर न आहे मन मां कॾहिं ठाहियो आहे बाक़ी असांजो चित्र ठाहींदा आहियूं जेको असां आहे आर्ट ठाहींदा आहियूं उन्हीअ में असां मुंहुं बराबरि हुजे ईअं न की मुंहुं वॾो अखियूं नंढी नक नंढो हुजे असां असां उनेजे मुंहुं में अ अखियूं तरीक़े सां और बढ़िया सां विझंदा आहियूं उनमें असां ग्राम पेपर करे रखंदा आहियूं भई मुंहुं अखियूं सभु ठीकु हुजनि असांखे ॾिसण में जीअं सुठो लॻे चित्र जे माल ठाईंदा आयूं त मुंह अखियूं तरीके सां ग्राम पेपेर में बढ़िया सां कंदा आयूं असां